आं जिउआव ओरैबादि मोनदो थारमाने जेनोबा लोगोजों गायनाय फुनाय एबा खामानि मावनायाव जाय लोगोजों गोब्राब मोनो बेयाव एजों माबा मोनसे मावनायाव आं गोब्राब मोनो आरो बेनिखायनो बेजों मावफाबोनो मोनोबाथाय गोसोखौ बोरैबा मोनोमोन जाहाथे उनफोराव माबा मोनसेयाव जेनोबा जों खामानि मावोबाथाय जेनबा बिनि मावनायखो आं मोजां मोना आरो बिनि थिननायखौ आं मोजां मोना समाव आं मावनाय बायदि आंनि गोसोबायदि आं मावनो मोनैयाव अखान्थि एबा बोरैबा मोनो आरो बेनिखाइनो आं बेखौ मा साननानै माजों मावो जेनोबा आंनि गोसोजों आङो बिनि अनगायैबो आङो आं खा मावनो गोसो जानायखौ हारसिङै मावनो एबा सुफुंनो थाखाय आं हास्थायो एबा हान्थियो बेनि थाखाय